हॅलो येस कित जालें मॅम ओके केदों जाय तुका ओके खूंय वोचपा तें तुका ओके आनी मागीर तुका खुंय पीक कोरपाचें केपें टायमींग कितलो ओके ओके जातलें जातलें ते तुका टू थावजंड जातले मॅम आतां टू थावजंडा येता कितें म्हळ्यार तुका पावोपा आनी हाडपा म्हळ्यार तितले जाताय ते तुका सामको फेर प्रायज सांगला तें तेंका तें तेंका पोरवोडटा आसतो मॅम पूण आमगे मागीर कांय जोड ना इतू लेस केल्यार तोय मॅम भायर तेश कोन कोत्ताय आसतोली पूण आमी तेश कोन पार्शेलीटी कोन्नाय आमी ट्यूरीश्ट जावं ना गोंयकार जावं आमी एकू प्रायज सांगताय सोगळ्यांक सांग कितू म्हुणटा तोर तूं ना ना तें मातशें चोड जालें तुका दोनशीं रुपया लेस कोरता हांव कोन्न कोन्न ना ना ना जावपा ना दोनशींच लास्ट तें कित जालें जाणा मॅम चोय आमकां आतां तुका व्होरपा येवपा आहा मागीर ट्रेफीकूय लागता मागीर आमकां तिंगा वेटींग चार्जीसूय आसताय सो तेश कोन्न जायना तें आमकां लाश्टू तुका हांव दोनशीं कोमी कोरता जायन जायन आनी जावपा ना ओके थेंक यू